گڈ مارننگ سر سر آپ کار ڈیلر بات کر رہے ہیں سر آپ کے پاس کار کس کس کوالٹی کس کس معیار کے ہیں ٹاٹا نیکسون کا ہے سر سر اس کا کوسٹ کیا فیچر ہوگا زمین پکڑ کے یا

سر ٹاٹا نیکسون آپ کے سر آپ آپ کے پاس ٹاٹا نیکسون ڈیزل میں ہے یا پٹرول میں ہے کیسی ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سی این جی کا فیوچر کیا ہے مستقبل اس کا سر سی این جی مجھے چاہیے کیونکہ پٹرول جو ہے آج کل بہت مہنگا چل رہا ہے

سر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اور کوئی گاڑی ہے کیا ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں سر جی سر سر میں آپ کے شو روم پہ آ کر گاڑیاں دیکھتے ہیں ابھی پھر تھینک تھینک یو بہت بہت شکریہ سر تھینک یو